جی بچپن کی یادوں میں میری سب سے پیاری یاد میرے ماں کے گود میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر کے سو جانا آج جبکہ زندگی کے الجھنوں میں الجھتا چلا جاتا ہوں تو مجھے میری ماں کی گود میں وہ بے چینی و بے فکری کے ساتھ سونا دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر کوئی کام کا ٹینشن نہیں وہ مجھے بہت یاد آتا ہے میں ان دنوں کو آئی ریئلی مس داٹ دوز کاش کہ بچپنا لوٹ آتا